बाल साहित्य ह्या विशयाचेर हांव कांय जीं म्हजी मतां जीं आसात तीं तुमचे मुखार दवरता आनी तीं मतां म्हणल्यार सकारात्मक पॉजिटीव विचार हांव तुमचे मुखार मांडटा वाचनाची सुरवात करतना आमी ल्हान भुरग्यांक सुरवेकूच वाचनाची सुरवात ही बाल साहित्यांतल्यान करतात आनी ती खूब गरजेची आयज सरासरी बाल साहित्य आमकां खूब प्रमाणान वाडटना दिश्टी पडटा प्रत्येक शाळेनी वचात आतां बालवाडीन वचात खंयय जर वचत जाल्यार खंयच्याय सांस्कृतीक कार्यावळींनी वचत जाल्यार भुरग्यांच्या विश्वांतले खेळ भुरग्यां भुरग्यांच्या आवडीच्यो गजाल्यो आवडीच्यो कार्यावळ्यो आवडीच्यो कार्यावळ्यो जातना आमकां दिश्टी पडटा अशा समयाचेर हें साहित्य निर्मणी वा साहित्य जावप खूब गरजेचें आनी तें साहित्य जावन मुखार बी येता बाल साहित्य कित्याक गरजेचें जाल्यार बाल साहित्य भुरग्यांक एक वेगळें विश्व दाखयता आनी त्या विश्वाचो एक वेगळो रंग जो आसा तो तांच्या जिवना भितर पडटा तांच्या फुडारांत पडटा नाटकुलीं जावं कवनां आसूं आतां बडबडगितांचोच एक उल्लेख घेता बडबडगितां हडवोताल्ल बेबो शेता मेरेर उबो हावें म्हणलें बेब्या बेब्या खंय रे तुजो गांव पूण हें दोळ्यां मुखार नासतना जेन्ना आमी हें गीत ल्हान भुरग्यांक सांगतात वा गावून दाखयतात तेन्ना भुरगीं उमळशीकेन तें आयकतात ते जनावराचेर त्या जिवाचेर तांची एक पळोवपाची नदर वेगळी आसता हो हडवोताल्ल बेबो कितें तो कसो उडी मारता ताची पळोवपाची नदर हातूंतल्यान भुरगो वेगवेगळ्यो गजाली कृती शिकता म्हणून बाल साहित्य हें खूब गरजेचें भुरग्यां खातीर खूब गरजेचें नाटकां आसत गितां आसत नाच आसत ह्या सगळ्यां गजालींतल्यान भुरग्यांचो सर्वांगण विकास खूब बरे तरेन जाता म्हूण बाल साहित्य गरजेचें आतां वाचनाचेर थोडोसो उलोवपाचें जाल्यार भुरग्यांक जर आमी बाल साहित्य वाचपाक दिलें जाल्यार भुरग्यांचो फायदो कसो जाता जाल्यार भुरग्यांक वाचनाची आवड लागता तेंकां तेंचो बौद्धीक विकास जाता तांची शब्द संपत्त वाडटा उलोवपाची तांक वाडटा खंयच्याय गजालीक तोंड दिवपाक वाडटा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार तो भुरगो माचयेर निर्भीडपणान उलोवपाक शकता जें ताचो माचये वयलो भंय स्टेज फियर माचये वयलो भंय तेजो पयस आनी तो सहजतायेन उलोवपाक शकता म्हणून बाल साहित्य हें भुरग्यांक वाचन वा ताचो खूब बरो परिणाम जो आसा तो आमकां दिश्टी पडटा बाल साहित्यांतल्यान भुरग्यांच्या कार्यावळी भितर आमी जर लक्ष घेत जाल्यार ह्यो भुरगीं जीं आसात तीं थोडीशीं तातूंत गुंतून उरतात हय थोडी बिजी उरतात तेंय नदर नदर नदरेक पडटा आनी भुरग्यांचो वेगळ्या मार्गाचेर लक्ष वचना दुसऱ्या म म मस्तेपणां करपाक वा आनी असल्या गजालींचेर लक्ष वचना जाल्यार त्या साहित्या भितर जें कितें आसा ताचो अणभव घेवपाक तीं जी उमळशीकेन पळयतात वा तो अणभव घेतात ताचो एक वेगळो सार जो आसा तो आमकां नदरेक मेळटा म्हणून बाल साहित्य ताजे ताचें वाचन केल्ल्याचें खूबशेंच फायदे आमकां दिश्टी पडटात भुरग्यांचो विकास जाताच तेच बरोबर एक समाज परिवरितन जाता समाजांत एक बरी पिळगी घडोवपाची संद ह्या साहित्यांत्यान निर्माण निर्माण जाता आनी वाचनाची निर्मण वाचनाची आवड म्हणटना ती जर येवपाक जाय जाल्यार वाचकांनी वा भुरग्यांनी बाल साहित्यांतल्यानूच वाचन सुरू करचें तातूंतल्यान तो हेर साहित्य कडेन आपसोच वळटलो